गलत बात हमर महिलेटाकेँ किया रहतै खाना बनेनाइ खाना बनेनाइ पुरुषोके छै पुरुषोके छै हमर पति छै यए खाना बनाबैत छै यए बढ़िआँ खाना बनाबैत छै यए खूब सुन्दर खाना बनाबैत छै यए बनबैत छै सभकेँ खुआबैत छै जेनाकि गैस भट्ठीपर बनबैत छै लोहिआ चढ़बैत छै प्याज काटैत छै पँचफोरना डालैत छै यए तेजपात डालैत छै सुखल मिरची डालैत छै यए ओहिसँ पहिलुक आलू रहैत छै कोबी रहैत छै काटैत छै धुअय छै लोहिआमे के गिरबैत छै यए ओकरा खूब सुन्दरसँ भूजैत छै तरैत छै निकालैत छै तऽ मसाला डालैत छै मसाला भूजैत छै यए भुजि कऽ सब्जीकेँ सुन्दरसँ बनाबैत छै जे खाइत छथिन से नाम लैत छथिन जे हँ मौगिओ टाके किया रहतै आदत बनबयके मरदोके रहतै बनबयके आदत सुन्दरसँ बनेतै तऽ खिएतै नहि कहिओ हमरा आओरकेँ होइत छै बनायल ओहो घरमे बनाबैत छथिन बनबैत छथिन अपनोसँ बना कऽ सभकेँ खुआबैत छथिन तऽ जे खाइत छै यए सभ कहलक हेँ सब्जी साग बढ़िआँ बनलहु हेँ बढ़िआँ ई चीज बनलहु हेँ कीसभ देलही केना बनेलही तऽ बतबैत छै इएह लोहिआ चढ़बू छोलनी लिअ प्याज काटू पँचफोरना डालू लहसुन दियौ मरचाइ दियौ तेजपात दियौ ओहिमेके आलू कोबीकेँ धए दियौ तरि दियौ बढ़िआँसँ मसाला आओर दए कऽ भुजि कऽ खदका कऽ उतारि कऽ दियौ सभकेँ खुआबू परसिकेँ अपनासँ